तव्हां पंहिंजे ओ एलेक्ट इलेक्टॉनिक्स धंधे जे बारे में मूंखे थोरो ॿुधाइंदा इलेक्टॉनिक्स धंधो अहिड़ो सुठो धंधो आहे छोके इन धंधे में मार्जन सुठी आहे इन धंधे जी हलति सुठी आहे ऐं हीअ जाम ज़रूरी यात वारो धंधो आहे इन शइ बिना माण्हू न हली सघंदो आहे हिक दफ़ो ॿी काई शइ जे बिना हली वेंदो पर हीअ मनोरंजन वारी शइ आहे माण्हअ खे जिंदगीअ में मनोरंजनु खपे ई खपे ऐं इन्हीअ में जाम आहिड़ियूं घर में शयूं इंदियूं आहिनि इलेक्टॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल में त जींअ लाइट बिना ऐं हवा बिना माण्हू न हली सघंदो आहे ऐं टीवीअ बिना ऐं मोबाइल बिना न हली सघंदो आहे प्रेस बिना न हली सघंदो आहे पंखे बिना न हली सघंदो आहे त इहो धंधो जाम सुठो आहे ऐं इन धंधे में हर काई ॻाल्हि सुठी आहे ॿियो त इन धंधे में मां सूरत में इलेक्टॉनिक्स धंधो कंदो आहियां ऐं इन धंधे में असां जाम सुठे नमूने कमायूं था जाम सुठे नमूने पंहिंजो घर हले थो छोके मार्जन सुठी आहे ऐं मां इहो धंधो वीह साल पहिरों चालू कयो हुओ पहिरों मां दुकानु भाड़े ते वरिती हुई पोइ धीरे धीरे धीरे धीरे उहो दुकानु मां पंहिंजी कई इन दुकानु इन धंधे में ग्रोथ जाम सुठो आहे तॾहिं मां ॿी दुकानु वठी सघियुमि ऐं इनमें ॾींहों ॾींहं नई अपडेट ईंदी थी रहे नयूं नयूं वराईटियूं ईंदियूं थी वञनि ऐं पहिरों अहिड़ी वैराईटी न हूंदियूं हुइयूं जाम साल पहिरों पर हाणे इन धंधे में जाम वैराईटियूं वधी वयूं आहिनि पहिरिंयो खाली रेडिया ऐं टेपूं विकिणंदा हुआसिस हाणे एसीयूं फ्रीजूं वाशिंग मशिनियूं जाम नवां नवां इक्वीप्मेंट अची विया आहिनि कम्प्यूटर लैपटॉप त इहो धंधो माण्हू खे खणणु खपे ऐं जाम सुठो इन्हीअ जो भविष्य त मां चाहींदुमि कि सभु ॼणा इहो धंधो करणु पर हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी फील्ड आहे ऐं मूंखे इहा फील्ड थी वणे त मां इन फील्ड में थो कमु कयां जय झूलेलाल